السلام علیکم

ٹھیک ہے ہم سنے ہیں کہ پودا لینا ہے سنے ہیں سپول ضلع میں مشہور کون سا پودا ہے ہیلو کون کون پودا مشہور ہے ہم کو تو لینا ہے دو چار گاچھ امرود کا ہے آم کا ہے اور گلاب گلاب کا کا پودا ہے آم کا لینا ہے لییچی کا لینا ہے کیسے ہے یعنی کی ایک پودا کا قیمت مالدہ کیسے ہے بتائیے اتنا زیادہ بتا رہے ہیں سو روپیہ میں تو سو روپیہ میں ملتا ہے کچھ کم کیجیے دس بیس کم نہیں کیجیے گا اچھا تو وہ گلاب کا پھول کا پودا بتائیے کتنا ہے اس کا باپ رے ہے اتنا مہنگا ہم تو سوچے سپول ضلع میں تھوڑا بہت سستا ملتا اتنا دو تو اسی لیے تو فون کیے مس اچھا اور یہ لییچی کا پودا کتنے کا ہے ایک گاچھ کا بولیے دو ہزار زیادہ بتائے سب کا دام ہائے فا ٹھیک ہے ہے آتے ہیں ہم وعلیکم